अस बजार जन्ने आं सब्जी आह्नने आं सब्जी आह्नियै फिर इसी शैल करियै धोना फिर धोइयै उसी चाकू कन्नै कट्टना कट्टियै फिर उसी अहें इक बाल्टी लेई लैनी उसी जिसी करमंडल आक्खने अहें इक करमंडल च कट्टियै पानी फिर अहें ओहदे कोल मसाला त्यार करी लैन्ने आं लस्सन होई गेआ टमाटर होई गेआ प्याज होई गेआ फिर उसी शैल कट्टियै कट्टियै कोल रक्खी लैना फिर अज्जकल ते चले दे ना गैस उस पैह्ले जमान्ने च होंदिया हियां चुल्लियां फिर चुल्ली ते सवेरे असें अग्ग बाल्ली लैनी कोल असें कड़ाही धरी लैनी कड़ाही धरियै फिर असें कोल गोह्टे रक्खी लैने गोह्टे रक्खियै फिर असें लक्कड़ियां रक्खी लैनियां फिर असें कड़ाही धरनी उप्पर उप्पर कड़ाही धरियै फिर अहें तेल पाना बिच्च फिर तेल गी शैल भखाना भखाइयै फिर ओहदे असें दिक्खी लैना भला शैल ओहदे बिच्च धुआं निकलै दा ऐ फिर उसी धुऐं च निकलना फिर ओहदे बिच्च अहें पैह्लें लस्सन पाना फिर ओह्दे च अहें प्याज पाना फिर अहें अदरक कुट्टे दा सुट्टी लैना फिर अहें टमाटर पाना शैल करियै उसी मिक्स करी लैना मिक्स करियै फिर जिन्ना सानू नमक चाहिदा होग बसार चाहिदे होग ओह् पानी बिच्च फिर अहें ओहदे मर्चा पाई लैनियां सैलियां पाइयै फिर उसी मिक्स करियै शैल तड़के गी भुन्नी लैना भुन्नियै फिर अहें जेल्लै दिक्खी लैना कि हून शैल साढ़ा तड़का त्यार होई गेआ फिर अहें ओहदे च सब्जी जेह्ड़ी कट्टी दी होंदी फिर ओह् सुट्टी लैनी सुट्टियै फिर उसी शैल ल्हाना ल्हाइयै फिर उसी अहें कज्जी ओड़ना कज्जियै फिर ओह्दे उप्पर जिसलै दिक्खना कि साढ़ी सब्जी बनी गेई ऐ कोल अहें अपने ओह् लेई लैनी परात लेई लेनी परात च फिर आटा छानना छानियै फिर अहें कोल आटा गुन्नी लैना आटा गुन्नियै कोल रक्खी लैना कोल चकला बेलना जिन्ना सानू समान चाहिदा होग सारा सारा रक्खी लैना रक्खियै फिर जेल्लै साढ़े सब्जी बनी फिर उसी तुआरी ओड़ना ख'ल्ल ख'ल्ल तुआरियै फिर अहें कोल तवा धरी लेना फिर अहें फुलके पकान बनान बेही जाना जेल्लै फुलके बनाने ते फिर पैह्ला तवा धरना फिर अहें कोल चकला बेलना धरी लैना चकला बेलना धरियै फिर अहें रुट्टियां जेल्लै थपनियां थप्पियै बनाइयै फिर अहें जेल्लै पाइयै फिर अहें अपने जेल्लै सारा सारा परिवार बैठे दा होना फिर अहें बारी बारी सारें गी पकाइयै देनी फिर उ'नें खानी खाइयै ते फिर जेल्लै लास्ट च जेल्लै बचना ते फिर आपें बेही जाना खान खाइयै ते फिर अहें इ'यै साढ़े साढ़ा डोगरी दा कल्चर ही होर केह् ही पानी शानी देना कोल पलाना पलाइयै ते खाई पियै ते बेह्ले होई जाना फिर